पयली साकून म्हाका जनावरांचो खूब मोग जनावरां अर्थान कुत्रें आनी माजरां पयलीं साकून म्हज्या घरांत म्हजो बापूय आनी म्हजी आजी सुण्यांक म्हळ्यार कुत्र्यांक आनी माजरांक पोसताली तोच स्वभावांत स्वभाव गूण आता म्हज्याय भितर आसा म्हज्या घरांन सद्द्यां तरी एक पेटो एक माजर आनी एक बुकलो आसा बुकलो तो खूब तवनास माजरय बीन तवनास पेटो तर तांचाय वेगळोच तो खूब तवनास म्हाका पयली साकून कुत्र्यां बरा माजरां बरा खेळपाची आवड तेंच्या बरा जेन्ना आमी वेळ वगडायतात तेन्ना मनांक खूब बरें दिसता जेन्ना तुजें मन बरें उरना तेन्ना तुमी प्राण्यां बरा बसात तुमकां खूब बरें दिसतले मनशां परस ती चड तुमकां मोग दितली अशें म्हाका तरी दिसता आनी ह्या म्हज्या काय अर्थान तरी तुमाकां सांगता की पाळीव प्राणी हे खूब बरें जनावर पोसप हे खूब गरजेचेच कारण जनावरां ही मनशाक मनशां परसय चड मोग दितात आनी ती मनशांं मनशां कडल्यान खूब अपेक्षा धरतात पूण आमी त्या अपेक्षाचेर थारनात आमी कुत्र्यांक पोसतात माजरांक पोसतात पूण तेमकां पोसपा सारकें पोसप बेश्टे पोसपा म्हण केन्नाच पोसप ना तेमची खूब काळजी घेवप अशें म्हाका दिसता